ہیلو کیا میری بات ایمیزون کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے میں نے آپ کے وہاں سے ہیٹر منگوایا ہے میں آپ کو اس کے لیے فائیو اسٹار ریڈنگ دینا چاہوں گی یہ بہت ہلکا ہے اس کے تار کی لمبائی بھی ٹھیک ہے اس سے ہیٹ بہت اچھی آ رہی ہے اس پر کھانا آسانی سے پکا سکتی ہوں یہ بجلی بھی بہت کم استعمال کر رہا ہے بند کر نے کے بعد یہ جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے مجھے یہ ہیٹر بہت پسند آیا آپ کا بہت بہت شکریہ